उत्तर प्रदेश में मुख्य कला जी अकेडमी आहे ललित कला अकेडमी जो जेको अलीगंज में लखनऊ में स्थित आहे हिन जे खुलण जो समय आहे सुबुहु ॾह खां शाम पंज ताईं आरितवार जो इहा अकेडमी बंद रहंदी आहे औरि हिन कला अकेडमी जी वित्तीय सहायता जेको आहे उहा राज्य सरकारु कंदी आहे जी हा राज्य सरकारु द्वारा ई वित्तीय सहायता ॾिनल वेंदी आहे